मां कुझु ॾींहं अॻु में अमेज़ॉन तां हिक कुर्ती घुराई जंहिंमे हथ जो कमु बि ॾाढो सुठो कयलु हुओ कलरु बि ॾाढो वणंदड़ु हुओ ऐं कपिड़ो बि ॾाढो सुठो पियो लॻे पर जीअं मां उहा घुराई ऐं मां पंहिंजी भाइटीअ जी शादीअ ते पाहे वियमि ऐं पोइ हिकु ॿिनि ॾींहनि खां पोइ जीअं उहा धोती उन मां कलरु निकिरणु शुरू थी वियो कलरु बि निकिरणु शुरू थी वियो जेको हथ जो कमु कयलु हुओ उहो बि खुलणु शुरू थी वियो ऐं कपिड़ो सुसणु बि शुरू थी वियो पर इहा मूंखे ॾाढो दुख पियो थिए त मां एॾा पेसा ख़र्चु करे मां इहा कुर्ती घुराई आहे पर उहा मुंहिंजी हाणे कंहिं कम जी न आहे त अॼु खां पोइ मूंखे जेका बि कपिड़ो खपंदो या कुझु बि वर्क वारी शइ खपंदी त उहा मां ॿिए नंबर जापानी बज़ार मां वठी ईंदमि ऐं अची करे पाण सिबी पाण पाईंदमि